बोल बाके बिहारी लाल की जय राधा कृष्ण लाल की जय वृंदावन हिकु पावन भूमि कृष्ण राधा कृष्ण जी पावन भूमि जिते कण कण में चवंदा आहिनि त कृष्ण ऐं राधा वसी रहिया आहिनि इहा न मञण जी ॻाल्हि ई कोन्हे जिनि उते जेके बि उते विया आहिनि उते हुननि उहो अनुभव कयो आहे वृंदावन जे कण कण में मिटीअ में कृष्ण जो वासो आहे राधा जो वासो आहे हिकु दफ़े हिकिड़ो सजन पुरुष जमुना नदी जे किनारे ते वेठो हो उन मंझंदि जो शाम जो सत्संग में ॿुधईं त भॻवान जे नाले में वॾी महिमा आहे वीचारु करे रहियो त एॾी केॾी कहिड़ी कहिड़ी महिमा आहे भॻवान जी सोच वीचारु कंदो वयुमि त ॾाढो घुमंदो फिरंदो रहियो जमुना जे किनारे ते घुमे पियो हेॾा होॾा ॾिसे पियो सोचे सोचे घुमंदे घुमंदे थकिजी पियो आख़िरि वेठे वेठे हिकु हंधि वेही रहियो वीचारु करणु लॻो त कीअं मूंखे ख़बर पए त हिते राम जी महिमा ॾाढी वॾी आहे ॾाढो सोच वीचारु कंदे कंदे हिन खे निंड अची वई अधु रात जो समय हो हिकदमि शांती लॻी पई हुई हीअ बि ॾाढी गहरी निंड में सुमिह्यो पियो हो ओचितो ई ओचितो हिन खे राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम जी धुनी ॿुधण में आई हे निंड मां हिकदमि छिरिकु भरे उथी खड़ो थियो हेॾां होॾां निहारियईं हिन खे कुझु ॾिसण में न आहियो उथी करे हेॾां होॾां घुमंदो रहियो हे हरु झंगल में घुमंदो रहियो नदीअ किनारे थो घुमे हिन खे किथे बि कुझु ॾिसण में न आहियो इएं घुमंदे घुमंदे प्रभात वेलो अची थियो कुझु साधू जमुना मां सनानु करे अची विया हुआ हे हुननि खे प्रणाम कयईं पर हिन जे मन ते चेहरे ते ॾाढो सवालु हो त हीअ आवाज़ु किथा अची रहियो आहे हिकु संत हिन जे चहिरे ते ॾिस सवाल जी निशानी ॾिसी पुछो त तू एॾो व्याकुल छो थी रहियो आहीं हिन पुरुष चयो त वृंदावन में अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे मां रात जो सुम्हियो पियो हुयुसि त मूंखे राधा कृष्ण राधा कृष्ण आवाज़ु ॿुधण में आहियो हेॾां होॾां मां ॾिसणु लॻुसि त किथे बि मूंखे केर बि ॾिसणु वारो ॻाइणु वारो ॾिसण में न आहियो न को साधू न संत न को महात्मा न कोई कुझु न कंहिं ॿियो कोइ माण्हू मूंखे ॾिसण में आयो जेको इएं इहा राम राधा कृष्ण जी धुनी लॻाए रहियो हुजे इहा ॻाल्हि ॿुधी हुन साधूअ चयुसि त वृंदावन सिद्ध संतनि जी भूमि आहे हिते भूमि पाण जाप कंदी आहे हिन ॻाल्हि में कोइ बि अचरजु कोन्हे तोखे विश्वासु न थो अचे त तूं पाण कनि लॻाए भूमीअ ते ॿुध तोखे अंत ताप तोखे बि आवाज़ु ॿुधण में ईंदो इन वीचारु करे हिकदमि हेठि ज़मीन ते सुम्हीं पियो ऐं कनि लॻाए ॿुधणु लॻो त हिन खे हिकदमि बराबरि साक्षात राधा कृष्ण राधा कृष्ण जी धुनी ॿुधण में आई ऐं ॾाढो ज़ोर सां ॿुधण में आई त हुन संत ॿुधायुसि त तूं एतिरो अचरजु में न पइजी वञ हीअ का वॾी ॻाल्ह कोन्हे हिते हिकिड़ो वैष्णो संत रहंदो हुयो जो सदाईं रा राधा कृष्ण जी जाप कंदो रहंदो हो उथंदे वेहंदे हलंदे चलंदे जाप कंदो रहंदो हो इन जप जाप कंदे कंदे इन समाधि वरती समाधि वठण खां पोइ हे पाण त बैकुंठ धाम में पहुची वियो पर उन जी देह अॼु बि वृंदावन जी भूमीअ में उहा जाप केतिरनि सालनि खां वठी अञा ताईं उहो जाप हुन जी देह करे रही आहे जेको वृंदावन जी भूमीअ में हू आवाज़ु राधा कृष्ण जो जाप निरंतर हली रहियो आहे इन में कंहिं बि ॻाल्हि जो शकु न करणु खपे हीअ भूमि ॾाढी पवित्र भूमि आहे ऐं इन में विश्वासु रखु त ॿेड़ा पार थी वेंदा बोल राधा कृष्ण लाल की जय